तुका केक करपाच्या करपाची आवड केन्नासान जाली तर हांवे केन्नाच चितूं नाशिल्ले की हांव केक करतले म्हणून बट जेन्ना लॉकडावन आयलो तेन्ना लॉकडावनांत सगळे बंद आशिल्ले सो घरा कडे बसून बसून बोर जातालें सो ते तेन्ना हांव कितें केलें तर मोबायलाचेर अशेच विडिओस पळतालें आनी विडिओस पळोवन म्हाका एक विडियो मेळ्ळो जातून ती चॉकलेट बॉक्सीस करतालीं अशे गिफ्टीन करपाक बॉक्सीस आसता तशी सो हांवें चितले की टायम असो आसा न्ही खूब बॉक्सीस करुया सो बॉक्सीस केली आनी ती बॉक्स जी केल्ली ती इतकी बरी दिसली की म्हाका फॅमिली मेंबर्स तशीच कोण कोण म्हणपाक लागली की तूं तातून किदें घालून सेल कित्याक करना तर तशें म्हणटकीर हांवें चितलें की चल म्हाका चॉकलेट्स करपाक कळटाल्यो सो चॉकलेट्स खूब सेल करया म्हणून सो चॉकलेट्स केल्यो आनी तातून घालून बेश्टो एक फोटो क्लिक करून घातलो की चॉकलेट्स हांव करता म्हणून कोणाक जाय जाल्यार म्हाका मॅसेज करात सो हें म्हजें पळोवन स्टेटस पळोवन म्हाका कोणे कोणे फ्रेंड्सांनी मॅसेज केलें की अवेलेबल आसा काय म्हणून अशें करून हांवे चॉकलेट फस्ट सॅल केले चॉकलेट सॅल केले की तेजे नंतर चॉकलेट्स अशेंच हांवें चार पांच मंथ्स चॉकलेट्स सेल केले म्हाका ऑर्डर्स येवपाक लागल्यो हांव बॉक्सीस तयार करताले चॉकलेट्स करून सॅल करताले सो म्हाका ऑर्डर्स आयल्यो मागीर तेजे नंतर अशेंच म्हाका कोण कोण म्हणपाक लागली की तूं बेकिंग बी कित्याक करना सो जेन्ना म्हजे मम्मा पप्पाचो बड्डे आशिल्लो एनवर्सरी आशिल्ली तेन्ना हांवे असोच बेश्टो केक केलो जो फस्ट केक केल्लो तो बरें जावना कित्याक हांवें तो बिस्किट्स यूज करूंक केल्लो आनी तो सारको सॉफ्टवींग कांय जावं नाशिल्लो ताजे नॅक्स्ट हांवे म्हाजे मम्मा म्हाजे मम्माचो बड्डे आशिल्लो सो तेन्ना केक केलो तो बरो जालो तो स्पोन्जी जालो सो तेजे नॅक्स्ट आनी कोणाच्या आमच्या फॅमिली बड्डे आसता तेन्ना अशेंच बेस्टी केक करपाक लागले अशें करून म्हाका केक करपाक इंट्रस्ट येवपाक लागलो सो विडियोज पयल्यो क्रीम कशी थीक करप ऑर केक चड सॉफ्ट जावपाक किदें यूज करपाक जाय हे सगळे विडिओस पळयले व्हिडियोज पळोवन नंतर हांवेन ट्राय करून पयले जे की म्हजे भयनेचो बड्डे आशिल्लो तेन्ना हांवेन क्रीम बीन यूज करून केक केलो आनी म्हज्या भयणीक म्हज्या भयनेचे बड्डेक जेन्ना म्हाजे कजन्स बी आयले तेंका सगळ्यांक आवडलो सो जेन्ना जेन्ना कजन्साचो बीन बड्डे आसपाक लागलो तेन्ना तेन्ना ते म्हाका ऑर्डर दिवपाक लागले सो कजन्स्यानी ऑर्डर दिली तेज्या नंतर नेबर्सांक कळ्ळें की हांव केक करता नेबर्सांक कळटकी नेबर्सांनी बीन केकाची ऑर्डर दिली अशें करून मागीर हांवें इनस्टार ऑर वॉट्सॅपार फोटोज घालनाशिल्ले की हांव केक करता किद्याक हांव इतके पफेक्ट नाशिल्ले म्हणून बट जेन्ना नेबर्स बीन म्हजे कडल्यान केक घेताली ती फोटो क्लिक करूंक घालत तेणी सो अशें करून सगळे नेबर्सांक बी कळ नेबर्साच्या ने फ्रेंड्सांक सुद्दा कळ्ळे की फ्रेंड्स रिलेटीव्स तांकां कळें की हांव केक सॅल करता अशें करून म्हाका केकाची ऑर्डर येवपाक लागली सो आतां हांव टू इयर्स तरी जाली केक केक्स करता चॉकलेट्स करतां आनी म्हजें डिफरंट डिफरंट यू ट्यूबार बीन पळोवन हांवें फ्लेवर्स कशे डिफरंट डिफरंट तरेचे फ्लेवर्स बीन कशे करप हें सगळें शिकलें आनी अशे करून म्हाका केक करपाक इंट्रस्ट येलो म्हणजे म्हजो इंट्रस्ट वाडत गेलो आजून परफेक्ट जावना आजून शिकता सो हे आशिल्ले केकाचें ओके तर तशे ओके हांवे म्हजे फ्रेंड्सांक म्हणजे हांव स्टेटस घालता न्ही सो म्हाज्या फ्रेंड्सांक कळ्ळें म्हजे टिचर्सांक कळ्ळें जे म्हजे कॉन्टेक्टान आसा तांकां कळ्ळें की हांव केक करता इवन तांच्यानी ऑर्डर्स केले ऑर्डर्स दिले म्हाका ताजे नंतर म्हजे टिच आमच्या कॉलेजीन कोर्स घेतलो जेतून म्हाका तेंच्यांनी रिसोर्च पर्सन म्हणून आपयले जातून हांवे स्टुडंट्सांक केक करपाक शिकयलो केक करपाक शिक शिकयला तेज्या आनी चॉकलेट्स बी आशिल्ले आनी हांवे टॉक दिलो की म्हाजी कशी जर्नी जाली केक करपाक ते सगळे सांगले मागीर अशें करून आनी लोकांक कळ्ळें की हांव केक करता म्हाका ऑर्डर येवपाक लागले हांव आजून म्हणजे हांव सद्द्या तरी चॉकलेट्स केक्सूत करता कुकीज कप केक्स बी करता बट म्हाका अशें दिसता की आनी वाडोवपाचे सो हांव आनी यूट्यूब विडियोज बी पळयता इवन अशें चितला की कोर्स बी आसा जाल्यार हांव तातूंत वतले आनी वरायटी शिकतलें तर केक केक करप हे म्हजे सायड बिजनेस सो हेका लागून म्हाका फायनान्शियली बीन हेल्प जातात कित्याक केक बीन करून

ओके म्हाका केक करून फायनॅन्शियल हेल्प जाता म्हणजे जे जे पयशे मेळटा तेज्या वानी न्यू न्यू इक्विपमेंट्स घेता जे नीव इक्विपमेंट्स घेता प्लस आनी किदें म्हाका कितें इनवेस्ट करपाक मेळटा सो केक बेकिंग हे खुबशे प्रोफिटेबल बिजनेस आसा जर तर आमी इफ खंयचेय बिजनेस एक्चुली प्रोफिटेबल आसा जर तर तेतून आमी इंट्रस्ट घेवन केले बीन तर तुका कोण अशें इंस्पायर जालें तर इफ सपोज तुमकां म्हणजे कोणाकय इफ सपोज खंयचेय खंयच्याय फिल्डान इंट्रस्ट आसा जाल्यार सपोज बेकींग कुकींग गार्डनींग किद्या नूय तर तुमी ते तो जो खंयचो फिल्ड आसा तेतून ट्राय करात म्हणजे तो तुमी लायक इफ सपोज तुमकां कुकींग करपाक आवडटा इफ सपोज तुमकां कुकींग करपाक आवडटा देन आनी कुकींग करपाक आवडटा जाल्या तुमी कसले प्रडक्ट म्हणजे कसले डीश करात फ्रेंड्सांक सांगात की आपूण सेल करपाक सोदतात तेंका टेस्ट करपाक दियात सो दॅट अशें जातले की तुमचे इफ सपोज आवडले तुमकां तुमच्यान म्हणजे तुमकां तें ऑर्डर्स दिवपाक शकता अशें करून करून तुमी तुमचो बिजनस वाडोवपाक शकता तूं ट्रिपल लयर केक्स बी करपाक जाणां

सो ट्रिपल लेयर्स बी केक करता ते नॉर्मल केक जशे करतात तशेंच करप बट फक्त अशें की तेका थ्री लेयर्स येतात आनी ताका आमी केक करता तेन्ना तेतून भितर डवल्स म्हण आसतात जे स्टिक्स टायप आसतात जे यूज करप नाजाल्या केक पडपाची शक्यता आसता ताका लागून इन फ्युचर तुका हेतून कितले ग्रो जावपाक जाय लायक सपोज म्हणजे हांव इफ इफ हांव खूब कोर्सीस बी अटेंड करून म्हाका वरायटी करपाक खूब वरायटी अशी करपाक आयले तर हांव म्हाजी बेकरी घालपाक शकता केकशॉप घालपाक शकता जातून हांव डिफरंट कितें वरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दवरपाक शकता वेडींग केक्स बी घेता येस वेडिंग केक्स घेता एनवर्सरी केक्स घेता कसले केक बड्डे केक्स कसले केक्स जाता फक्त हांव फोंडनकेक्स अवॉयड करता कित्याक तर फोंडान फूल ते शुगर पासून केल्ले आसता आनी एक्चुली फोंडंटाचो टेस्ट इतको बरो नासता आनी लोकांक आवडना बट ते फक्त पळोवपाक अट्रेक्टीव दिसता म्हणून लोक ते घेवपाक शकता बट हांव अवोयड कित्याक करतात तर फोंडकेक मेल्ट जावपाक लागता आनी म्हजे कडेन ए सी नाशिल्ल्या कारणान म्हणजे ज्या जाग्यार हांव केक करता थंय ए सी ना म्हजे कडेन सो हांव तें अवोयड करता कित्याक ते मेल्ट जावपाक लागता म्हणून तुका खंयचो केक करपाक आवडटा बड्डे व्हड ओके म्हाका एक्चुली सगळ्यांत केक करपाक आवडटा बट फ्लेवर सांगपाक गेल्यार तर म्हजे तर म्हजो फेवरेट रसमलाई आसा जे रसमलाई आसा जे हांव घराच प्रिपेर करता आनी केकान यूज करता नॉर्मली केक्स बाकीचे आसता ते किदें आसतात तर तातूंत आमी तातूंत आमी क्रच जे बाजारान डायरेक्ट अवेलेबल आसतात ते आमी घेवन यूज करतात बट रसमलाई एक वीन हांव घरा कडेन तयार करता इवन थोडे क्रच जे आसा ते हांव करता प्रिपेर लायक बट तेजे तशे रेट्स हाय आसता सो म्हाका पयली विचारपाक पडटा नॉर्मल जे सिरप आसता ते यूज करूं ऑर घरा कडेन प्रिपेर केल्ले बट इफ सपोज हांव प्रिपेर करता जाल्यार ताजी रेट मात्शी चड घेता आता मेरेन कितले ऑर्डर घेतला सो हांवे टू इयर्स जाल्यार हांव केक केक बी करता बट ताजे पयली हांव म्हणजे केक पिंक सिक्स मंथ्स तरी हांवें चॉकलेट्स केली सो वन एन्ड हाफ इयर जाल्यार केक करता सो ह्या इतके वर्सां भितर हांवे अरावंड मोर देन थ्री हंड्रेड तरी ऑर्डर्स घेतले आसतले म्हजे आनी जे हांव केक करता तेतून म्हाका म्हाजी फॅमिली फूल सपोर्ट करतात म्हजे पप्पा म्हाका कितें सामान जाय तर पप्पा हाडटा वचून जर तर हांव सामकें बिजी उरले जाल्यार हांव शॉप कीपर आसा तेका ऑर्डर्स दिता मागीर तो शॉपकिपर आसा तो सगळे काडून दवरता तेका सांगता ह्या ह्या टायमार पप्पा येवन कलेक्ट करतलो आनी मागीर पप्पा केन्ना बेजारनात सांगता तेन्ना वचून जे कितें म्हाका सामान जाय आसता ते वचून हाडून दिता किंवां म्हजे मम्मा जे आफ्टर बॅकींग खूब खूब खूब एक्चुली बॅकिंग करपाक खूब मजा येता बट आफ्टर बेकींग जे सगळे युटेन्सिल्स आसतात वॉश करपाक ते करपाक खूब त्रास जाता सो ते आसा ते म्हाका क्लीन करपाक बी सगळे मम्मा पप्पा हेल्प करतात तशेंच म्हाजे भयण बीन केन्ना केन्ना पॅकींग बी करपाक हेल्प करता सो म्हाजी फॅमिली बीन खूब म्हाका हेल्पफूल आसा जे म्हाका म्हाज्या बिजनेसान म्हाका हेल्प करतात बेकरी घालपाची चितला आजून तरी चितूना बेकरी घालपाक बट मेबी इन फ्युचर घालपाक शकता रावल्या कित्याक तर म्हणजे सद्याक हांव दुसरे जॉब बीन करता आनी एक्चुली म्हाका घालपाक जाता बट म्हजे आजून म्हाका आतां जशें हांव पयली सांगले की आजून वरायटीस हांव शिकू ना सो जशे म्हाका खूब वरायटी कळपाक लागतले तशें मेबी हांव मागीर चितपाक शकता आजून तरी चितूं ना की करतले मेळून